जब भी हमें इस्कूल से इस्कूल की छुट्टी मिलती थी तो हम लोग जाते थे यहाँ से इलाहाबाद घूमने लोकल ट्रेन से जाते थे वहाँ हम लोग को बहुत अच्छा लगता था हम लोग जाते थे यहाँ से कंपनी गार्डेन जाते थे वहाँ वे हम लोग बहुत मस्ती करते थे हम थे हमारे दोस्त वोस्त थे बहुत मस्ती करते थे वहाँ जानगे हम लोगों को अच्छा लगता था और वहाँ से हम बहुत ही अच्छी अच्छी मंदिरे वहाँ भी हम लोग जाते हैं और से जो व्यस्त हो जो जाए हम लोग जा कर बहुत दिन अच्छे से सुन पाते थे और वहाँ से हम लोग वाइक से जाते थे कपन गार्डन हाथी फार्क हो गया बहुत ही ऐसी इलाहाबाद में ऐसी बहुत इलाहाबाद में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ घूमने के लिए जहाँ लो बच्चे हुई की जो घूमते थे फिर वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ कर आते थे जौनपुर बस से आते थे जौनपुर जंघई जाते है जंघई से वहाँ से हम लोग बस पकड़ के जाते थे जौनपुर जौनपुर में बहुत सी ऐस ऐसी जगह है जहाँ हम लोग घूमते थे जैसे लाल किला हो गया और बहुत सी ऐसी जगह है पार्क हो गया बहुत से ऐसे पार्क है जहाँ हम लोग बहुत मज़ा बहुत मज़ा करते थे और हम हमारे दोस्ते से साथ जाते थे हम थे हमारे बहुत से दोस्त है वहाँ पर हम लोग अपन मस्ती करते थे हम लोग यहाँ से जाते थे बाइक से जाते थे और रास्ते में बाइक पहले तो ऐसी साधन थी नहीं तो हम लोग जाते उससे थे नहीं वह ब हम लोग बाइक से जाते थे तो बाइक से बहुत अच्छा लगता था हम लोग तीन चार भाई तिमाही लोग की हम लोग उससे साथ तो बहुत अच्छा लगता था और हम लोग वहाँ खूब घूमते थे अच्छी अच्छी जगह पर को बहुत ही अच्छा जगह था क़िला घूमें थे हम लोग वे बहुत ही अच्छा जगह था वहाँ बहुत ही भीड़ लगती थी तो वह वहाँ बहुत अच्छे से घूमते थे और हम लोग जब वहाँ रहते थे तो बहुत अच्छा लगता था हम लोग वहाँ से भी जाते थे जंघई जंघई में वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को वहाँ रहते हैं हम लोगों को वहाँ से